हाँ मैं बाबा बूट वियर की मालकिन बोल रही हूँ बोलो

हाँ लेकिन मतलब के लेडीज़ के चप्पल चाहिए कि सूज कि बच्चे के शादी के कैसे चाहिए इस्पोट के किस टाइप के सूज चाहिए सैंडल चाहिए तो मैम शादी के लिए जो हील वाली सैंडल आती है तो वह तो बहुत महंगी मिलेगी एक हज़ार रुपये समथिंग तो मैम डेली यूज़ की चप्पल ही तो आजकल और आप कम्पनी की भी मांग रहे हो तो फिर तो शादी के हिसाब से वो वियर थोड़ा महंगा ही आता है हमारे यहाँ पर हम कम्पनी के ही चप्पल रखते है ऐसे लोकल नहीं रखते है पैरागोन की है मैम फ़्लाइट की भी है

हाँ वो तो पंद्रह सौ से इस्टार्ट है मैम फिर आपके साइज़ के ऊपर कलर के ऊपर फिर वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सी कम्पनी का चाहिए कैसा चाहिए

मैम बूट बूट तो कोई भी मतलब अब कोई भी अच्छी कम्पनी का ले सकते हैं अपन सभी कम्पनी अच्छी रहती है हाँ तो मिल जाएगी न आप सॉप पर आ जाइए हमारी और ट्राइ करके देख लिए आपको कौन से पसंद है कौन सी कम्पनी के चाहिए उस हिसाब से हम लगा देगे प्राइज़ ज्यादा लोगे तो हाँ सुबह दस बजे से शाम के आठ बजे तक हमारी सॉप खुली रहती है मैम आप कभी भी आ सकते हो दिन भर में हाँ हाँ थैंक यू मैम